आङो न'आव फिसिनाय मोसौ अमा बोरमा उजिहां माबानाय गाब जानाय समाव आङो जोथोन लायो आङो दैआव अमाखौ दैआव दैआव दुगैगोन होननानै बेवहायबो जोथोन लायो सान्दुं नांगोन होननानै जोथोन खालामनानै दैआव दुगैजानो गिनानै जोथोन खालामनानै दोनो आङो आरो बोरमाखौबो जाहोखांबाथाय गाब जाबाथाय जोथोन खालामनानै दोनो बिदिनो मोसौ आरो अमा गोरलैआव आङो बिमाखौ उन्दुथाबजानो गिनानै नायफाम नायफाम नायनानै आदार जाहोदोंना जाहोआखै बेखौ माबानानै जोथोन खालामनानै दोनो आङो आरो अमा अमा बिमाखौ जोथोन माबानानै उन्दुथाबजानो गिनानै बिमाखौ जोथोन खालामनानै दोनो आङो आरो बोरमा बोरमा फिसा जानाय बेखौबो आङो जाहोदोंना जाहोआखै एखनबा मानै जायो एखनबा माथाम जायो बेखौहाय आङो जोथोन खालामनानै नायफाम नायफाम दै होलाय दै संख्रियाव दैआव संख्रि होनानै बोरमानो दै होयो आं आदार होयो आं अमानो अमानोबो रन्दै होनानै होयो आं आरो फिसा फिसौ फिसाफोरनो आदार जाहोदोंना जाहोआखै बेखौ नायफाम नायफाम खालामनानै होयो आं मोसौ जानाय बेखौबो आरो हांसो दाउ बेफोरनोबो थाखो थाखो दिनाव खनथामसो आदार सारै सारै होनांगौ जायो अमा बेनोबो खन्थाम आं गुन्दै आदार होनांगौ जायो बोरमा बिसोरनोबो जोथोन खालामनानै होनांगौ जायो आरो जोथोन लानानै होनांगौ जायो दिनै आङो अमा फिसा जानाय बोरमा फिसा जानाय बेफोरखौ जोथोन खालामनानै नायफाम नायफाम खालामनानै उन्दुथाबदोंदां होननानै नायफामो आरो दाउ फिसा गोरलै ओंखारनाय बेखौबो खाबथानानै सानथामसो खाबथानानै एंखुर सारनानै होयो आङो बेवहायबो बेफोरनो जोंना फिसिनाय न'खरनि फिसिनाय जोथोन लानाय गासैबो बेफोर जाहैजोबो मोसौ फिसा जानाय बेखौबो दाना हानानै दाननानै होयो मोसौ फिसा जानाय समावबो गांसो दाननानै होनांगौ जायो जों बोरमा फिसा जाबाबो आदुंग्रा दाननानै होयो आदुंग्रा दाननानै होयो जों गाइखेर ओंखारथों होननानै

जासिगोनना मारै जाखो आरो जों न'आव फिसिनाय जायो जोङो जासिगोन नामा